पेडे जेलेबी खाजें फेणोऱ्यो चकली दोश दोदोल नेवरी बेबिका शंकर पाळी मुगाचे लाडू उकडे ताणाचे लाडू आलेबेलें येलापें बुलीना खाजूर बुंदी लाडू पातोळ्यो शंकरपाळी मणगणे तिजाण सान्नां शिरवळ्यो रव्या लाडू पायस भाताक पिनाग दोदोल खतखतें बोलीनाच गोड पेज गोंज पणसाच्यो पातोळ्यो चुरमू रोसाची खीर पंचखास अणसाचो हलवा काड्यो बोडयो